बाल अवस्थामे इसकुलमे जे रही तऽ कागजके नाव बनाबी आओर ओहि कागजके नावके हमसबगोटा पानिमे धऽ दै छलिए आओर ओकरा कनिके सहारा केलहुँ ओ एकदम नाव जे छै से बीचमे जे अइ से चलि गेल

चलि गेल दोसर ओ गुड़िआ बनेबाके तऽ हमरासबके छोट छोट कपड़ाके लऽ कऽ कनिक मोड़िकऽ ओकरा जे छै से मूड़ीजकाँ बनेलहुँ फेर ओहिमे नाकके आकार कानके आकार सँ जे से एकदम हूबहू गुड़िआ बना दै जाइ छै एहिना बहुतो छै बाल अवस्थामे तऽ अनेको अनेक खेल छै जकरा सिखाओल जाइ छलै मास्टर साहेबसब सिखाबै छलखिन जेना कबड्डी जे अइ से खेलू कबड्डी सिखाएल जाइ छलै कुश्ती जे अइ से चलै छलै बैट बॉल वॉली बॉल वगैरह ईसब छलै बहुत ओसब तऽ सुन्दरसँ सुन्दर चीज छलै अपना ओहिठम